असां त पंहिंजे राज्य में असां जूनागढ़ शहर में चेटी चंडु उत्सव उजवींदा आहियूं हिते असां असांजे चेटी चंड जो महोत्सव ॾाढो धाम धूम सां उजवींदा आहियूं छाजे करे त हिते असां खे चेटी चंडु पहिरियां उजवींदा आहियूं ऐं उन जे ॿिए ॾींहं ते असां शोभा यात्रा बि कढंदा आहियूं त शोभा यात्रा ॾाढी धाम धूम सां कढंदा आहियूं त हिते आसे पासे जा जेके बि वॾा नंढा शहर आहिनि असांजे लॻता उहे बि सभु हिते सॼो सिंधी समाज असांजे जूनागढ़ शहर में गॾु थींदो आहे ऐं असां सभु मिली करे गॾिजी करे हिते ॾाढो वॾो उत्सव मल्हाईंदा आहियूं ॾाढी वॾी शोभा यात्रा कढंदा आहियूं ऐं ॾाढो धाम धूम सां कढंदा आहियूं ॾाढी वॾी झांकियूं ठाहींदा आहियूं सभु पंहिंजा असांजा आड़े पाड़े जा सभु शहरनि जी झांकियूं हिते ईंदियूं आहिनि ऐं शोभा यात्रा में सभु शामिलु थींदियूं आहिनि ऐं असां सॼे शहर में असांजूं झांकियूं शोभा यात्रा थ्रू घुमंदा आहियूं ऐं सॼे शहर खे ॾेखारींदा आहियूं पंहिंजी सिंधी विरहासत सिंधी संस्कृत जे बारे में सभु ॾिसंदा आहिनि ऐं असां हिते चालीहा साहिब महोत्सव जो बि ॾाढे वॾे धाम धूम सां हिते उजवींदा आहियूं वॾी हुन में बि असां शोभा यात्रा कढंदा आहियूं चालीहें ॾींहें ते चालीहें जे ॾींहं ते ऐं भॼन परसादु बि कंदा आहियूं उते असांजे सिंधी समाज जे तर्फ़ां ऐं पोइ जोति बदराए ईंदा आहियूं ऐं ॾाढो धाम धूम पूरो के ते असां उजवींदा आहियूं उनजो ॾाढो उते बढ़िया कमु असां कंदा आहियूं जेतिरो असां खां थी सघंदो आहे ॾाढो सुठो कंदा आहियूं